माबोरै माबोरै मोननो आंथ' जेबो मोनाखै मबाइल रायलायनायाव माबा रायलायनोबो रोङा नालाय रायलायदावा नालाय ओमफ्राय जों मा रायलायगोन मा रायला दग' मग' ओरैनो गोनां गोनांखौल' फंनै फंथाम सोरबाफोर सोंहरबा जेखौ गोनां बेखौल' बुंहरबाय आरो बे समाव बन्द'बो खालामनो रोङा नालाय बन्द' खालामनाय समाव फिसौफोरखौ लेंहरनानै बन्द' खालामहोबाय आर सोरबा हरदोंबा नै आबै सोरबा हरलायबायहाय होननानै हमहोबाय बिसोर हमनानै होनानैसो फिसौफ्रा फोरोंदों आरो हेलौ होनदो आबै हेलौ हेलौ होनहरसै आरो आं ओमफ्राय बे मानसिनि आवासखौ मोनथिबा ए मानोबा होननानै सोंहरबाय ओरैबादि मानोबा नांगौ बा माबा नांगौ होननानै बुंहरबा खिन्थाहरबाय रायलायहरबाय आरो जोबबा माबायो फिसौफोरखौ बन्द' खालामहरो खालामहोयो बिनिफ्राय नै लाहो लाहो दा हारसिं सेरनोबो रोंबाय बन्द'बो खालामनो रोंबाय आरो दाबो आं मबाइल लाबाबो आं जानला मोनला हरा बे फिसाफोर मानोबा गोनाङाव हरबा आं हमबाय आरो एखनबा फिसाफोरनो नांथारगौबा माबा बिहरनांगौबा हरबाय आरो आं जानला मोनला नाम्बार सिनायैखौ आं हमाबो जोंहाबो बुरैनानैलाय मानोथो जानला मोनला हमलाबायनो नांगौनि थाखायसो लादों नालाय बे मोनसे नखराव माबाफोर नांथारगौब्ला बा फिसाफोर गोजानाव थांदोंब्ला माबाफोर बिहरनोबा बेहाय हरनो थाखायसो बेहाय बाहायनो थाखायसो लादों आरो जों बे मबाइलखौ